गेम्स दा हर इक इंसान दे जीवन च बड़ा गै म्हत्वपूर्ण थाह्र ऐ गेम्स मतलब कि बच्चें गी मतलब रूरल एरिया च बी बच्चें आस्तै गेम्स जेह्ड़ा बड़ी ज्यादा जरूरी ऐ ता कि गेम्स आस्तै दिक्खो हां अगर स्कूल दे मामले च दिक्खेआ जाए तां स्कूल बिच्च जियां गेम्स दा पीरियड बी लाया गेदा होंदा बच्चें आस्तै जेह्दे कन्नै एह् ऐ की बच्चा मानसक तौर पर बी ठीक ठाक रौहै पढ़ाई दे कन्नै उसी गी अपनी बाडी दियां ऐक्टीविटियां बी करना आना चाहिदियां जेह्दे कन्नै ओह् ऐक्टीविली ऐक्टिव रोहे ते जेह्दे कन्नै ओह्दी हेल्थ ठीक रौहै ते हेल्थ ठीक रौह्ग ते साढ़ा पढ़ने गी मन बी करना जे अगर हेल्थ गै ठीक निं होग ते साढ़ा पढ़ने गी मन बी नेईं करना स्कूल बिच्च बच्चें गी गेम्स करांदे रौह्ना चाहिदा जियां बच्चें गी रनिंग आस्तै जां इयां खो खो खेलना जां होर बी बड़ियां कबड्डी खेलना बड़ियां सारियां गेम्स दे पीरियड लाए गेदे न ते बच्चें गी टीचर दी रिस्पांसबिलीटी बनदी ऐ कि उनेंगी खलाना बी चाहिदा इक अद्धा बच्चें गी ते बच्चें गी बी पार्टीस्पेट करना चाहिदा गेम्स बिच्च बड़ी चढ़ियै ता कि गेम्स दा साढ़े जीवन बड़ा गै म्हत्तवपूर्ण थाह्र ऐ ते अगर साढ़ा शरीर गै ठीक होग ते अस साढ़ा पढ़ने गी मन करग ते अगर शरीर ठीक निं होग ते साढ़ा पढ़ने गी मन बी नेईं करना गेम्स इक बड़ी जादा जरूरी चीज़ ऐ बच्चें आस्तै ते जेह्दे कन्नै बच्चा जादा बोर निं होंदा पढ़ी पढ़ियै जे जियां इस करियै गै लाए गेदे न स्कूल बिच्च अगर प सत्त पीरियड होन ते सत्तें पीरियड बिच्चा इक पीरियड गेम्स दा होना चाहिदा ता कि एह्दे कन्नै बच्चा बी बोर निं होऐ क्लासें गी लाइयै ते उसी गी पता होंदा कि जे मीं इक पीरियड गेम्स दा बी मिली जाना ते इसकरी ओह् फिर थोह्ड़ा क्लासें आह्ली बक्खी बी ध्यान दिंदा जेल्लै क्लासां होई जंदियां ते फिर ओह् गेम्स बिच्च पीरियड च जाइयै गेम्स करदा खेलदा अपने आप गी ऐक्टिव करदा ऐक्टिवली पार्टीस्पेट करदा रनिंग करदा जेह्दे कन्नै ओह् अच्छा वेल विंग बनी सकै हेल्थी बनी सकै ते ओह् पढ़ने बक्खी बी ओह् रूचि शैल देई सकै गेम्स दा साढ़े खेल दा खेलकूद दा साढ़े जीवन च बड़ा गै म्हत्वपूर्ण थाह्र ऐ